योग का साधन योग का साधन करने के लिए सुबह उठो फिर सोने के बाद हर प्रक्रिया करने के बाद आप खुले स्थान में चले जाते हैं वहाँ पर दौड़िए और आराम से हर चीज़ को दौड़ लगाइए दौड़ करने के बाद और वहाँ पर बैठकर के योगा करें पहला योगा साँस बंद करें साँस को छोड़ें एक नाक से साँस लें एक नाक से निकालें

व्यायाम करने के लिए सपाटी लगाएँ बैठकी मारें और शरीर के जितने अंग हैं हर अंगों को जितना हो सके उतना दबाव दें जितना दबाव आप देंगे उससे हर प्रकार से आपकी मानसिकता शारीरिकता और हर अंगों की सेफ्टी मिलेगी सेफ्टी ही जीवन के लिए एक आधार है इसी को योगा मानते हैं योगा हमको योग सिखाता है योगा हमको योग सिखलाता है जिस प्रकार से योगा है उसी प्रकार से हमें हर व्यायाम को करना चाहिए और व्यायाम करने से शरीर का हर अंग हर पहलू अपनी जगह पर अपने स्थान पर सब काम करने लगते हैं इससे हमें स्फूर्ती मानसिकता और हर प्रकार की दुर्गुणों गैसों का विकार होता है और योगा नहीं करने से हर चीज़ की बुराईयाँ पैदा होती हैं क्योंकि जो अंग अपने स्थल से कोई काम नहीं करेगा उस अंग में जकड़न सिकुड़न और हर प्रकार के रोगों का आविष्कार होता है तो वह हर कार्यक्रम को से हर चीज़ से हर दुर्गुणों से हर प्रकार के निम्न प्रकार के रोगों का विनाश करता है और शरीर में स्फूर्ती लाता है और हर प्रकार के नासिकता रोगों का विनाश करता है हमें चाहिए कि इस पर योगा पर ध्यान देकर के योगा को बराबर करना चाहिए और योगा करने से हमारी शारीरिकता मानसिकता और हर प्रकार के रोगों को लड़ने की क्षमता योगा देता है योगा एक ऐसा है कि शरीर के हर अंगों को अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त रखता है और इससे हमको बहुत बड़ी स्फूर्ति मिलती है और बहुत बड़ा आराम मिलता है और बहुत इससे हमको सीख मिलती है कि योगा हमारे शरीर के लिए बहुत बड़ा लाभ पड़ता है इसे हमको बराबर करने से किसी प्रकार रोग अनुभव बीमारी हर चीज़ों का निवारण योगा करता है योगा करने से हर प्रकार से हमें संतुष्टि मिलती है और से हमारे शरीर के लिए बहुत बड़ा व्यायाम होता है